हैलो एमेजॉन मूं तव्हां खां हिकु शर्ट घुराई हुई जेकी मूंखे बाज़ारि मां तव्हां खां सस्ती पई मिले ऐं तव्हांजी से छो वठा महिरबानी करे मुंहिंजो इहो आडर रदि कयो ऐं शुक्रिया